पहले के कीपैड मोबाईल में हम सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकते थे और एस म एस करने में यूज़ करते थे आज के स्मार्टफोन में हम गूगल सर्च करते हैं गूगल में हम अनेक से जानकारी प्राप्त होती है हम व्हाट्सअप चलाते हैं फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आज आजकल के मोबाईल हमें बहुत सी सुविधाएँ देते हैं हमें सॉन्ग सुनने में काम में आते हैं और हम पहले एयरटेल की सिम यूज़ करते थे अब जियो की सिम यूज़ करते हैं इसमें पर डे हमें वन जी बी डेढ़ जी बी डाटा यूज़ करने के लिए मिलता है जिससे हम सर्च कर करके गूगल से कुछ भी इनफार्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिचार्ज दो सौ पचास रूपये का होता है जिसमें वन जी बी डेढ़ जी बी डाटा हमें प्राप्त होता है यह हमारे काम में बहुत आता है इससे हमें अनेक सी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं आजकल का स्मार्टफोन बहुत अच्छा स्मार्टफोन है